में बोट दे हेडफोन लैते दे ओह्दा बैटरी बैकअप बड़ा माड़ा ऐ ते आवाज़ बी चंगी निं ऐ आवा दी